हँ हँ एहिठाम जे अइ से तऽ रामायणक जे अइ से के सेहो लोक जे अइ से प्रवचन करैत छथि गीताके सेहो जे अइ से करैत छथि हनुमानो चालीसाके पाठ होइए तऽ जे अइ से ग्रन्थसभ तऽ जे अइ से केओ तुलसीदास जीके रामायण केओ वाल्मीकिके रामायण गीताजी से हनुमान चालीसा ईसभ जे अइ से लोक जे अइ से पढ़ैत छथि हुनकर पाठ करैत छथि सुन्दर काण्ड दिन राति होइए हमसभ सुन्दरो काण्डमे जे अइ से पाठ करैत छी ओहिठाम जे अइ से समाज दस गो कीर्तन भजन सेहो मैथिलमे होइत छै